जेके रांदियूं आहिनि उहे माण्हुनि खे गॾु खणी अची हिकु साथ हिकु जॻहि ते पंहिंजी जेको स्ट्रेस आहे उनखे रिलीज़ करण में मदद करे थी ऐं ॿी ॻाल्हि आहे जेका स्पोर्ट्स आहे हिकु कॉम्पिटिशन जेका लेवल थी वेंदी आहे हुन में माण्हू सभु कीअं पाण खे इंवॉल्व कंदा आहिनि त इहा हिकु इंटरटेंटमेंट इंड्रस्ट्रीस खे जाम मदद थी करे हुन ॻाल्हि में इन लाइ जेका स्पोर्ट्स इंड्रस्ट्री आहे उहा इंटरटेंन ऐं अट्रैक्ट थी करे ऑडियंस खे